जेना

जेना लगबैत छियै मकै दश कट्ठा आ ओकरा इहए सब खेती करैत छियै मालजालके भुस्साके दिक्कत हो जाइत छै तऽ घास नानैमे पानि चाहिए कभी रौदी हो जाइत छै पानि नहि पूर्ति होइत छै कभी बाढ़ि होइ जाइत छै बुन नहि सकैत छियै इहए सब होइत छै